सिखण में पहिरीं आहिनि नयो उद्देश हीअ उहो की पहिरीं नंढा हूंदा हुवासीं त साइकलि हलाईंदासीं साइकलि हलाईंदे हलाईंदे पोइ किरी बि पवंदासीं त कमकार अची करे ममी खे चवदासीं त ममी चवंदी आहे धक लॻंदो न हाणे खून निकिरंदो त जल्दी सिखी वेंदव त इनकरे पोइ सिर्फ़ु सिखी वियासीं सिखण खां पोइ वरी गाॾी कई टू विलर सिखियासीं टू विलर खां पोइ हाणे जीअं जीअं तीअं स्कूल वियासीं त स्कूल में टीचर बि गेम खेलाईंदी फुटबॉल वॉलीबॉल कबड्डी ॾोड़ चार सौ मीटर जी ॾोड़ थींदी हुई पंज पंज सौ पंज सौ मीटर जी ॾोड़ लंबी कूदि ऊची कूदि हिन बारे में पोइ टीचर सेखारींदी त सेखारींदे सेखारींदे असांखे कीअं चोकियो के हिकिड़ो पंहिंजो कबड्डी गेम हूंदो आहे उहो ख़ैर हुन में पोइ इनट्रेस जाॻियो पोइ कबड्डी असांखे खेॾा खेॾाईंदी हुई टीचर सेखारींदी त चवंदी असांजी हीउ टंग पकिड़े करे भई के के केरु तव्हां सभु हुनखे भव थींदो हुओ असांखे भव थींदो के भई टीचर न किरी पए पकिड़े खीचूं था टीचर चवंदी के न न मन न भव न थींदो तव्हांखे खेॾो पोइ खेॾियोसीं जॾहिं जिला स्तर ते असां खेॾियोसीं खेॾण खां पोइ वरी पोइ उतां जीते बि असीं पोइ जीतण खां पोइ वरी पोइ असां राज्य स्तर ते मोकिलियो राज्य स्तर ते जिते असीं पोइ उते चयऊं हाणे तव्हां न नेशनल में तव्हांजो सिलेक्शन थी वियो आहे नेशनल असांखे नेशनल में रख्यऊं त हैदराबाद जे अंदरि कयऊं सिलेक्शन उते वियासीं खेॾण लाइ हैदराबाद में हैदराबाद मां खेॾी जीते पोइ करे उतां आयासीं वापसि छा चइबो वापसि पंहिंजे जालवर शइर में आयासीं उते अची करे असां बि इहे बि कया चङो के सॉफ्ट बॉल मां कढी उन में खेॾणु वियासीं त इन तरह सां अञा असांजा कोई इलाही सिखण जो सिखण बि मिलियो ऐं नवों अनुभव बि असांखे प्राप्त थियो ऐं अॼु उहे ई नए अनुभव असां जीअं हूंदो आहे के हिते बारनि खे असां सेखारियूं था के भई तव्हां बि खेॾो पोइ जीअं खेॾण सां छाहे पाण खे हिक त छा पंहिंजे शरीरु स्फूर्ति रहंदो आहे पोइ पाण खे छाए एक्टिव रहंदा अहियूं पाण हिन करे पंहिंजो छाहे त इनजे लॻया लॻाउ रहंदो आहे पंहिंजे हिन सिखण सां की हूअं बि इंसान जी उमिरि न हूंदी आहे सिखण जी भली केतिरो बि एज थी वञे के कुझु न कुझु हुनखे सिखंदो रहणु खपे छा जय झूलेलाल